हाय निश्चय हाय निश्चय जय झूलेलाल दिनेश थो ॻाल्हायां कहिड़ो हालु आहे दादा बस बस हिकदमि मस्तु अछा तुंहिंजो हिकु फॉर्म आयो आहे असां वटि हा जंहिंमें लिखियलु आहे कि भाई तोखे करियर काऊंसलिंग खपे त पोइ त फॉर्म भरे भरे करे ॾिनो आहे न बरोबर सॼो असांजे हिते टे फॉर्म हुआ तो टे जा टे भरिया आहिनि ओके ॾिसु मूं वटि हाणे ॿ फॉर्म आया आहिनि हिकु फॉर्म मां हाणे पुछां थो पंहिंजे स्टाफ खां ॿ फॉर्म जे हिसाबु सां मां ॾिठो तुंहिंजी जेकी पहिरियों त मूंखे तूं ॿुधाए की भाई जेतिरो मूंखे फॉर्म जे हिसाबु सां समुझ में अचे थो तुंहिंजी स्कूल में तूं मैथ्स कयो आहे बरोबर मैथ्स में जॉमेट्रीअ ऐं एलजेब्रा में बि सुठो आहीं ऐं साइंस में बि तुंहिंजो सुठो हो स्कोर बरोबर बट तूं हीउ बि लिखियलु आहे तो हीउ फोर्म में हीउ बि भरियो आहे की भई तुंहिंजी बैगराऊंड जेकी आहे हा बिज़निस आहे बरोबर त मूंखे तोसां ईअं समुझणो आहे जीअं तुंहिंजे फॉर्म जा हिसाबु सां मां हाणे सम्झणु चाहियां थो ब भाइ तोखे लाइफ में अॻ अॻियां वञी करे छा करिणो आहे छो त मां ऐज़ अ करियर काऊंसलिंग तोखे इएं सोचियां थो की भाई मूंखे ख़ाली तोखे हाणे जे लाइ प्लेस न करिणो आहे मूंखे तुंहिंजे फ्यूचर जे लाइ प्लेस करिणो आहे भले तो फॉर्म त भरियो आहे बट मूंखे सम्झणो हो कि भई तोखे अॻियां वञी करे छा करिणो आहे ओके

न बट इंजीनियरिंग कई तोखे करिणी आहे बरोबर आहे पर इंजीनियरिंग में बि तो सोचियो आहे की भाई इंजीनियरिंग कहिड़े मतलबु जीअं कंप्यूटर थींदी आहे की सिविल थींदी आहे हू इलेक्ट्रॉनिक्स थींदी आहे त तो कुझु सोचियो आहे उन जे हिसाबु सां

सी ॾिसु हाणे ॿ फॉर्म त हाणे टियों फॉर्म बि अची वियो मूं वटि ॾिसु हुनजे हिसाबु सां मां ॾिसां थो की तुंहिंजी मार्क्स सुठी आहे तूं पढ़ाई में होशियारु आहीं बरोबर ऐं तोखे साइंस में बि इएं मार्क्स त सुठी आहे तोखे हुन में कुझु प्रोब्लम न आहे बट तोखे अञा ओपशंस ख़बरु आहिनि भाई तोखे छा कर मतलबु हाणे तूं टेंथ जस्ट क्लीयर कयो आहे बरोबर त हुन खां पोइ हाली इंजीनियरिंग जे लॉजिक में भाई तोखे इंजीनियर ठहणो आहे भाई छो पैसा मिलंदा वधीक या हीअं आहे कि भाई तोखे भाई कुझु अॻियां वञी करे भाई बिज़निस विज़निस करिणो आहे हूअ हूओ समुझ में मां सम्झणु थो चाहियां हिकु त

ओके हिकु कमु करि ॾिसु असांजो जेको फॉर्म भरियलु आहे उनजे हिसाबु सां मुंहिंजे हिसाबु सां तोखे भले इंजीनियरिंग करिणी आहे त तुंहिंजी साइंस या मैथ्स जी बि मार्क्स सुठी आहे त तूं करी थो सघीं बट हुन खां पोइ बि हिकु कमु था करे सघूं हाणे अॼुकल्ह जेको कंप्यूटर जे थ्रू हिकु सुठी ॻाल्हि हीअ थी वई आहे कि जेको तुंहिंजो सॼो डेटा आहे असां वटि हाणे आयो आहे उनखे असां कंप्यूटर में विझी करे हिकु डिटेल एनालिसिस करे था सघूं अञा छो त मूंखे न खपे कि तोखे भाई सुभाणे ईअं थिए मां जेको चयो उहो ग़लति चयो ऐं तोखे कुझु ॿियो करिणो हुयो बरोबर त मां उहो तुंहिंजो फॉर्म पैंजे स्टाफ खे चई करे विझायां थो कंप्यूटर में त तूं हिकु कमु करि सुभाणे अची थो सघीं सुभाणे घणे लॻे तूं अची सघंदे घणे लॻे यारहें ॿारहें खां पोइ अची सघीं तूं मूंखे मूंखे थोरो कमु हो छो जो ठीकु आहे त ॿारहें लॻे खां पोइ असां मिलूं था ऐं तोखे अॻियां मां अञा बि उन्हनि जे मथां छा करे था सघूं ऐं तुंहिंजे लाइ सभिनि खां बेस्ट जेको हूंदो ठीकु आहे तोखे खपे त तूं पंहिंजी ममी पपा खे बि वठी अचु छो त अगरि कोई डीसिज़न खणिणो आहे त हीअं न थियणु खपे की तोखे पपा सां या ममी सां पोइ वापसि ॻाल्हाइणो पए तोखे बि ऐं हुननि खे बि कुझु डाऊट आहे त मां हिते जो हिते ई क्लीयर करे छॾियां ठीकु आहे तव्हां तोखे कुझु पुछिणो आहे इन खां वधीक ठीकु आहे सुभाणे ॿारहें लॻे ठीकु आहे जय जय झूलेलाल